हैलो आं मड़ी केह् करानी सिर कीऽ जाला नी ते करवाचौथी दे पैसे दित्ते दे न तुगी की में दौ ज्हार रपेआ दित्ता हा तुगी आं ओह्दे कन्नै केह् केह् लैना हा ते इन्ना किन्ना किश लैना मड़िये तोह् ते होर भी अज्ज केह् बनाये दा कन्नै ओह्देकेह् फुलकै बनाये दे भठोरू बनाए दे खमीरे बनाए दे केह् बनाए दा पूड़ी कन्नै मड़ी देहीं बनाए दा अच्छा देहीं बी बनाए दा तोह् होर होर सनाऽ गोभी मड़ी शैल बनाए दा हा पिच्छली बारी तोह् गिज्जा गिज्जा बनाए दा हा आं फिर हून कल्ल बी दिक्खने आं उत्थें बी जाना नी तोह् ओह्कें बी जाना नी तोह् ते किन्ने बजे सबेरै निकलना तोह् तां भी इंया रौह्ने ई जाना की इंया जाना घुम्मनै ई ते उत्थें बी जाना भी पत्नीटॉप बी जाना ऐतवार अस उत्थें बी जाह्गे आं ते उनेंगी बी लेई जायो कन्नै गोआंढ़ियें ई आं ठीक ठीक ऐ भी दिक्खी लैयो यरो कपड़े दिक्खी लैयो ते कपड़े कन्नै ओह्बी दिक्खी लैयो फोन निं कट्टेआं गल्ल सुन लै पैह्लें सारा किश भी दिक्खी लैयो केह् स्हाब कताब ऐ भी ते कपड़े भी गर्म बी पाई लैयो ठंड बी होनी थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठीक